हैल्लो भैया मैं कटरा दा बोल्ला नी आं भैया साढ़े कटरा इक फंक्शन हा ते असें जगराता कराना हा ते थुआढ़े थ्रू जगराता कराना तुस औगे भैया पंजी तरीक धोड़ी हां ब भैया

भैया थोह्ड़ा घट करो हां यरो माता दा जगराता ते अच्छ अच्छा कोई ना ते भैया म्यूजिक आह्ला थोआड़ा अपना होना अपना होना जां असैं अपने करना पौना कोई ना भैया ठीक ऐ ठीक ऐ फिर